नमस्ते हाँ बिटिया की शादी पड़ी है तो कपड़ा सिलवाना था आपके यहाँ तो आप जब फ्री हों तो बताइए क्योंकि हमको ज़्यादा सिलवाना है तो एक ब्लाउज हाँ ब्लाउज है पेटीकोट है सूट है यह बताइए ब्लाउज की सिलाई कितना लेती हैं ब्लाउज की सिलाई

हाँ तो फाल पीको का कितना लेती हैं अरे तो कुछ कम कर दीजिए हमको ज़्यादा लगावाना है ना अरे बीस पच्चीस साड़ी हैं सभी साड़ी का पेट पेटीकोट सिलना है सभी साड़ियों का वही बीस पच्चीस साड़ी हैं तो सब का पेटीकोट है ब्लाउज है तो ब्लाउज का

ब्लाउज का अस्तर आप देंगे कि हमें देना है तो साड़ी में जो फाल लगाती हैं वह अपना देती हैं कि हमको देना है जब हम अच्छा आपका दाम बहुत ज़्यादा है दाम कम कर दीजिए हम सब भिजवा दे रहे हैं इकट्ठा नहीं भाई थोड़ा सा आपका नाम है ना तो इसलिए सोच रहे हैं कि आपके यहाँ सिलवा लें और फिर हाँ लेकिन सब लेकिन अच्छा सिलवाइएगा ताकि फिटिंग उटिंग हाँ फिटिंग बस हमको पन्द्रह दिन में दे दीजिए

हाँ क्यूँकि हमारे यहाँ शादी है तो थोड़ा पहले तैयार वैयार हो जाएगा तो हम रख लेंगे बिटिया का नहीं मेहमान आने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हाँ बस ऐज मज़बूत रहे आपको

नहीं लहँगा नहीं सिलवाना लहँगा रेडीमेड लिए हैं लहँगा नहीं सिलवाना है बस खाली साड़ी ब्लाउज उसका बनवा दीजिए हाँ ठीक है चलिए ठीक है ठीक नमस्ते ठीक नमस्ते